हाँ अपन के बाजै छियै रूम के बारेमे विशेष मे जे होटल छै प्रसिद्ध होटल छै ठीक ने अपने के यहाँ कोइ दिक्कत नहि हेतै देखियौ हमरा होटल मे काय आदमी आपन सब आबै छियै हॅं देखियै कोइ दिक्कत नहि छै यहाँ अपने के सब चीज अच्छा व्यवस्था छै रूम मे एसी वेसी लागलो छै एकदम पंखा सब छै लेट्रिन बाथरूम अपनेके अच्छा छै बेड अपनेके एकदम साफ सुथरा मिलतै रूम भी अच्छा ठीक ठाक मिलतै अपनेके कोइ दिक्कत नहि छै रुमके बारेमे अपने के कोइ पानि के भी हम व्यवस्था रखने छियै कोइ दिक्कत नहि छै अपनेके पानि मिलतै फ़िल्टर बला पानि मिलतै अच्छा बला पानि आओर हॅं देखियौ बाथरूम भी अपने साफे सुथरा बाथरूम बस एटाचे छै थोड़ा सा बस एगो एक रुम के बाद मतलब दोसर गोरे रहै ने छै एक खेत मे मतलब एक दू टा बाथरूम रहै छै तऽ एहिने हमरो तकलीफ नहि अपनेके दिक्कत नहि हेतै योजना हूँ सब किछु के खाना उना के टेन्शन नहि छै होटले मे सब चीज तैयार मिलतै हाँ खानो के मिली जेतै अपने तीनो टाइम मिल जेतै अपने जेतना दिन रुकियै यहाँ होटल मे अपने घर समझलियै ठीक ने अपने कोइ दिक्कत नहि हेतै होटल मे बस इतना समझिलिऔ हॅं से हमर अपनेके पता नहि लागतै से कही हम दोसर जगह मे आयल छियै बस इयह पता लागतै हॅं हॅं अपने के सब सॅं अच्छा बात छै से अभी सीडियो मिल जेतै देखै छियै जे रहै छै तऽ ओहो अपने सुविधा मिलि जेतै ओना हमरा हॅं रूम तऽ बड़ा अपनेके पड़तै नहि नहि काहलियै बाजलियै ने हम की रूम जेना अपने के घर जे छै बस ओहे व्यवस्था कऽ रखने छियै रूम तऽ शिकायत के मौक़ा नहि दिय अपने सब शके बाजैके तऽ पैसा देखियै ई एरिया मे जेतना छै ओकरा सॅं किछु कम्मे रहै छै आजकल के तऽ जानिते छियै भाड़ा जादा नहि वही हजार रुपआ लगतै अपनेके कने कि देखयैक चौबीस घंटा रहबै तऽ थोड़ा सा खाना पीना इन्क्लूडे ने रहतै ओहिमे खाना पीना के अलग सॅं नहि ने लागतै हॅं एखन मिलि जेतै अपनेके सबकिछु खाना पीना रहना सब चीज अपनेके खाना उना के कोइ टेन्शन नहि हाँ अपने के लिये कोइ दिक्कत नहि आबियौ कोइ दिक्कत नहि ठीक छै